हॅलो हांव म मडगांव सान उज्वाला उलयतां उज्वला नायक हय नीव घर बांदत रे माश्शें म्हाका सांगपा जाय आशिल्लें की लायट काम रातचें म्हाजें काम चलता मातशें तें एक अडचणशी अडचण आहा लायटी लायटी लाय मातशें तें कशें करपाचें तें मातशें तुमचे कडेन सांगूंक सोदतालें हांव